हैलो हम स्विग्गीसँ पिज्जा मङ्गेली रहली है हमराके तऽ नीक लगलै बहुत नीक लगलै यऽ आओर यही की हम आओर भी सामान सब मङ्गेलियै तऽ आओर भी सामान अच्छा रहलै यऽ लेकिन कोनो कोनो समान जैसे कि मतलब मैगी मङ्गेले रहलियै तऽ उ उतना हमरा नीक नहि लगलै यऽ आओर थोड़ा स्वाद वाद ओकर सबके नहि नीक रहलै यऽ तऽ हमरा बड़ी खराब लगलै यऽ आओर जे हमरा पिज्जा मङ्गेली उ हमरा अच्छा लगलै यऽ आओर खैली है सब कोइ जे दू चारि आदमी सब मिल करके खैली हमरा सबके बड्ड नीक लगलै यऽ आओर उहोसब एकदम अच्छा है